ہلو میں میں نے ابھی سویگی سے کچھ آڈر کیا تھا چکن بریانی آڈر کی تھی اور میں آپ کی ریگولر کسٹمر ہوں تو ابھی آدھے گھنٹے پہلے میں نے آپ کے میں نے سویگی سے چکن بریانی آڈر کی تھی تو مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے میں ویب سائٹ پہ چیک کر رہی ہوں تو اس پر میں ایپ پر چیک کر رہی ہوں اور ویب سائٹ پہ چیک کر رہی ہوں تو اس پر پورے پندرہ بیس منٹ دکھا رہا ہے آنے میں آپ مجھے ٹھیک سے پورا بتا دیجیے کنفرملی کہ کتنا ٹائم لگے گا کیونکہ مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے اور مجھ سے اب انتظار نہیں ہو رہا ہے ویسے تو ہمیشہ ٹائمنگ پر آ جاتا ہے آج اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے مجھے بتا دیجیے کہ ایگزیکٹ کتنا ٹائم لگے گا آپ کو آنے میں یہاں